में इक रैसिपी बनाई पनीर भुर्जी ओह्दे च केह् होआ लून जैदा होई गेआ ते कन्नै होर बी मसाले जैदा तेज होई गे दे हे फ्ही ओह् वेस्ट मतलब खराब गै होई गेदी ही ना न्यौड़ा टेस्ट रेह् दा हा जनेहा में सोचे दा हा फ्ही ओह्दे कन्नै केह् कित्ता जा ओह्दे च में पानी पाया ते उसी दबारा तड़का लाया फ्ही ओह् चीज होर घैंट बनी ते फ्ही ओह् चीज खाने दा बहुत जैदा मजा आया इ'यां गै अ'ऊं सोचना कि जेह्की चीज मतलब बनाई दी होवै ओह् खराब नेईं होनी चाहिदी मतलब उसी किश यूज बी करना चाहिदा कि जे बेसट फूड ऐ जेह्का ओह् बी ऐ बेसट करियै कोई फायदा गै नेई ऐ अगर होई सकै ओह् खराब नेई होनी चाहिदी जां फ्ही उसी दोबारा बनाचै उसी जेकर घैंट बनी जा ते शैल गल्ल ऐ सारें आस्तै बेसट कैस्सी करना इ'यां बी नुहाड़े बड़े नुकसान होंदे न ओह् सनादा हा कि जि'यां में बनान लगेआं इ'दे च तेल ते तेल चलो पैह्लें गै पांदे न फ्ही में पाया फ्ही ओह्दे बाद घरा आह्ले दबारा आह्नियै लून पाई गे में नेई हा सनाए दा के में लून पाया जो बी पाया ओह् ओह् आह्नियै दबारा लून पाई गे फ्ही टेस्ट खराब हो गेआ ते ना ओह् खलोऐ सिरा गी चढ़ै अ'ऊं सोचां करां केह् फ्ही में दोबारा ओह् कित्ता दोबारा तड़का लाया उसी दोबारा तेल पाया ओह्दे च गंढे छंडे और सब किश पाया पानी पाया थोह्ड़ा होर बनाया नुहाड़ी तरी शरी जैदा होई क्योंकि तरी आह्ली चीज खाने दा जेह्का मजा ओह् इ'यां ऐ गै नीं ऐ ते बाकी इ'यां गै घरैआह्लें जेह्का सनाया रोह् बी चढ़ेआ उ'नेंगी मेरी बी केह् गल्ती ही में उ'नेंगी सनाए दा नेहा सनाए दा होंदा ते फ्ही ओह् चीज होनी गै नेई ही में तु'सेंगी सनाया कि पनीर दी भुर्जी में बनाई ही उसी खाने दा बड़ा मजा औंदा पनीर भुर्जी जेह्की चीज ऐ नीं ओह्दे ने हैल्दी बी ऐ इक स्हाबै नै सैट कीती फ्ही ओह् मजा नीं आया दोबारा मजा आया फ्ही में चौलें कन्नै खाद्धी फ्ही में फुल्कें कन्नै खाद्धी बहुत मजा आया उसी खाने गी फ्ही में सोचना दोबारा बी खंदे रौह्ना टेस्ट गै ऐसा इ'यां गै करना चाहिदा और अस इ'यां गै इक दिन पैह्ले दी बी इ'यै गल्ल ऐ अ'ऊं बनादा हा अ'ऊं पकौडे पकौड़े च बी लून जैदा हा नेई लून में पाया गै नीं फ्ही अ'ऊं सोचां हून में बेसट कि'यां कीता फ्ही में सोचेआ कि केह् कीता जा फ्ही मेरे दमाग च आया कि चटनी होनी चाहिदी कन्नै चटनी च लून में थोह्ड़ा तेज रक्खेआ फ्ही में ओह्दे बजह कन्नै पकौड़ें दा टेस्ट बी बनी गेआ फ्ही जेह्का मजा आया तु'सेंगी केह् सनां सारें गी खलाए फ्ही आखादे हे दमाग तेरा शैल चला दा बिल्कूल ठीक चलादा इयां चलादा लोड़दा दुआं बी थ्होंदियां ढंगै दा कम्म करो ते इ'यां करना बी चाहिदा कन्नै क्रियटीबिटी जेह्की चीज ऐ ओह् होनी चाहिदी मतलब ऐ नेहा एक्पिरींस एह् नेहा दमाक लोड़दा बंधे कि में 'इयां करना ते करियै दस्सना क्योंकि इ'यै चीजें गी सफल बनांदियां मतलब बंदे गी सफल बनांदी इ'यै तुसें गी में रेसिपी सनाई ते इ'यां मेरे कन्नै स्हाब होएआ ते फ्ही जिसलै कोई बी चीज होऐ ते उसी आ'ऊं ठीक करी औढ़ना उसी आ'ऊं खराब नीं होन दिनां मतलब यूज करना मतलब होर कैंट मतलब होर जैदा टेस्ट आह्न्नियै उसी होर घैंट करी औढ़ना उसी बेसट नीं होन देना